हाँ नमस्ते नमस्ते भैया आइए

हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा वह बच्चों का कपड़ा भी मिलेगा हम साड़ी भी रखते हैं सूती भी रखते हैं हम सब कुछ रखते हैं हाँ हाँ नीला है नीला हेलो मिल जाएगा मिल जाएगा नहीं नहीं हमारे यहाँ जो है छोटे से लेकर और यह पूरे फुल साइज़ तक के बच्चों का वह सयान तक का कपड़ा मिलता है अब वह आप जैसे ही जैसे कि भाई जो इसके किलो की ड्रेस सिलेंगे तो कुछ वह सस्ता बिक जाता है पीस वाला थोड़ा महँगा पड़ता है तो जैसा आप चाहेंगे जैसे पीस रेट चाहेंगे तो पीस रेट मिल जाएगा वह साइज़ के हिसाब से रहता है ना तो जैसे हर बंडल में तीन साइज रहता है तो उसी हिसाब से दे देंगे हम आपको अब ऐसा है कि जैसे छोटे बच्चों का रहेगा साइज़ कि जैसे ज़ीरो साइज़ से होता है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर होता है तो जैसे जीरो रहेगा तो मतलब इसे छः सौ सात सौ पाँच सौ ऐसे सब रेट का है मतलब उसमें जो आपको पसंद होगा भाई हम डिजाइन दिखा देंगे जो आपको पसंद हो होगा हम हम पैक कर देंगे

भाई देखिए जैसे अब आप यहाँ से ले गए तो उसमें अपना जो है अपना वह भाड़ा जोड़ लीजिए और अपना ख़र्च जोड़ने के बाद उसमें दस वह बीस परसेंट आप रख लीजिए हाँ उसी रेट से आप हाँ जैसे तीन साइज़ होता है तो उसमें जैसे छोटे का कुछ डाल दीजिए बड़े का थोड़ा और बढ़ा दीजिए बड़े का और बढ़ा दीजिए यह हाँ उसी हिसाब से अपना बेचिएगा

अच्छा अच्छा हाँ हाँ कुल कितने पीस रहेंगे तो उसे छः पीस नहीं नहीं हर साइज़ के छः छः पीस कर दें बारह बारह कर दें अच्छा अच्छा चलिए ठीक तो कितने कितना कितना पीस पैक करा दें आपका अच्छा अच्छा ठीक है पैक करवा देंगे अच्छा अच्छा हाँ मतलब बाई वह तो हम भिजवा देंगे ना ठीक है ठीक है हाँ भैया आपका तो माल पैक हो गया है तो बिल आपका है चौबीस